جی ہاں میں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر پوسٹ کرتا ہوں جیسے کہ ہو گیا یوٹیوب ہو گیا فیسبک ہو گیا اور انسٹاگرام ہو گیا اور یہ بہت سارے ذرائع سوشل میڈیا کے ذرائع جہاں میں تصویر پوسٹ کرتا ہوں یہ اس لیے پوسٹ کرتا ہوں تاکہ جو ہے اپنی فیلنگ اپنی ایموشن اور جو ہے جو بھی ہے ہم اس وقت کرتے ہیں ان چیز کو ہم دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا کام یہ ہے ہم ان سے ریلیٹیڈ کچھ چیزیں تصویر پوسٹ کرتے ہیں تاکہ اس چیز میں ہماری جو ہے مانگ بڑھے ہم سے جو ہے ہماری جیسے ہم کوئی اپنا پروڈکٹ ہے ان کے بارے میں اگر ہم فوٹو بھیجتے پوسٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کی مقبولیت بڑھتی ہیں اور ہم جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں کوئی پروگرام ہو ان کا فوٹو ہم پوسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ چیز ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہیں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر پوسٹ کرتے ہیں اور ہم ہم ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں نیوز پیپر میں بھی ہم اپنی تصاویر جو ہے نا پوسٹ کراتے ہیں جیسے کہ کوئی سیمینار ہو کوئی پروگرام ہو وہاں پر ہم نے حصہ لیا اور جو ہے اس میں اپنا بڑھیا رینک رہا تو اس سے اپنی پرسنالٹی اپنی جو ہے شخصیت ظاہر ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصویر ہم اس لیے پوسٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہماری شخصیت نکھرتی ہے شخصیت ظاہر ہوتی ہے اس کے کئی ذرائع ہیں انسٹاگرام فیسبک یوٹیوٹ کہہ سکتے ہیں اور واٹسپ بھی کہہ سکتے ہیں واٹسپ اسٹیٹس میں اس طرح کی جو ہے میں اپنی تصاویر کو جو ہے پوسٹ کرتا ہوں